आं हॅलो श्रेया आगो तुका खबर आसा आमगेली फिल्ड ट्रीप वता खंय ती विचार आमी मगो सलीम अली बर्ड सॅन्चरी पळोवपा वतात आनी दुसरी आमी करमळे लॅकार वचपा आसा सकाळी फुडें पक्षी पळोवपाक हय करमळी ते पक्षी बगळे येता पळय ते सिजनल बर्ड ते अमक्या टायमार येता आनी ते ह्या म्हयन्या येतले म्हणटकी आमी मुद्दम सकाळी सकाळी वचून बगळे पयतली आनी थंय बरें एक तळें आसा आनी थंय कमळ जातात आनी ताजें भायर जायतीं पक्षीं येतात बगळेंच न्ही आनी खूब पक्षीं येतात आनी उरिल्ले पक्षी आमकां सलीम अली बर्ड सँचुरी भितर दिसतलें तूं येता मगो आयतारा मगो येता त्या आयताराक सकाळी सातांक भायर सरपाचें बस स्टँडार पणजे बस स्टँडार पावपाचें सकाळी सातांक आनी मागीर थंय एक टॅम्पो दवरला टॅम्पो खातीर तुका पे करचें पडटलें पांचशें रुपयां टॅम्पोक आनी मागीर आमी बरोबर ग्रूप करून वचपाचें पयली करमळे वचपाचें मागीर सलीम अली बर्ड सँचरी बर्ड सँचरी मात्शें पयस आसा थंय मात्सो टायम लागतलो पूण सकाळी करमळेचे पक्षी पळोवपाक सकाळीच वच्चें पडटा हय हय फोटो तर जायत आमकां रिपोर्ट बी सब्मीट करपाक न्ही गो मागीर आनी किदें कांय म्हणल्यार तुक् तुका खबर आसा न्ही म्हाका म्हाका कितली उमेद ती पक्षी पळोवपाची आनी झाडां नेचर पळोवपाची हांव नेचर लवर म्हाका खबर आसा आनी तुकांय बी उमेद आसा म्हाका कळिल्लें म्हणटकीर हांवें तुका सांगयां म्हणलें हय निसर्गां भोंवतकी कशें निसर्गां भोंवतकीत बरें तुका जिवा थंडसाय मेळटा थंड थंड दिसता तुका मन शांत जाता आनी तुका उमेद तुजी वाडटा आनी कितलें पक्षीं आसा तें आमकां आमकां खबर ना तें तरे तरेचें पक्षी आमकां टिप्पाक मेळटा कॅमेराचेर फोनाचेर फोन बरो चार्ज कर आनी घेवन यो एक हय अशेंच तुवें मगो झाडां लावपा जाय तुज्या घरा भोंवतणी पळय हांवें पयला जायतीं झाडां कापून उडयलां तुवें आनी झाडां लावपा जाय अशें कशें जातलें आतां आमकां पावस कसो मेळटलो कितलीं झाडां मारून उडयलां प्रत्येकान झाड लायलें आपल्याच बड्डे कडेन झाड लावप मागीर किदें जाता पावस मेळटा ना जाल्या दिसान दीस पळय ह्यें सगळें लॅ् आमगेले सगळे जागे आसा ते झाडांच ना कशें जावपाचें

हय गो मागी पक्षी बी रावना ना जा् हुडून वता मागीर ते ते खंय म्हणून रावतले बिचारे त्या खातीर तांगेलें घर हिरावन घेता न्ही लोक झाडां मारून हाजेर मगो आमी एक बारीक भाशण करुया फिल्डट्रिपा वतकीर तूं आसा मगो तयार बरें तर आतां दवरता मेळयां आमी आयतारा बरें बरें बाय